सत फेबरवरी उणिवीह सौ छहासी ॿावीह ॾिसैंबर उणिवीह सौ पंजासी अठावीह फैब्ररी उणिवीह सौ टियासी सतावीह नवम्बर उणिवीह सौ टियासी छवीह आगस्त उणिवीह सौ ॿियानवे टे जनवरी उणिवीह सौ नवे